मैं मुंबई जा चुका हूँ तो मुझे मुंबई की जगह पर काफ़ी सारी जगह पसंद है मुंबई में जैसे मुझे बीच के किनारे बैठना बहुत पसंद है और वहाँ का मुंबई का खाना भी बहुत बढ़िया लगता है मेरे को लोग भी बहोत प्यार है हाँ हालाँकि ये बातें कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ में इलाका है मुंबई वहाँ का ट्रैफिक बिलकुल पसंद नहीं क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है वहाँ का मुंबई का मुझे म्यूजियम बहुत पसंद आया क्योंकि वहाँ मतलब ऐसे की कई सौ साल पुराना म्यूजियम है वो और बहुत ही प्यारा म्यूजिक है वहाँ पर हर एक चीज मिलेगी आपको मतलब भारत से रिलेटेड हमारे जो भी चीज हैना बहुत ही प्यारी प्यारी चीज हैं वहाँ पर और उसके अलावा मैं गोवा जा चुका हूँ गोवा में मुझे सारे बीचेज बहुत प्यारे लागे गोवा के ऑलमोस्ट मैं सारे बीचेज घूम चुका हूँ तो मुझे वहाँ के सारे बीचेस वगैरह बहुत प्यारे लगे वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं गोवा का एक चर्च है वहाँ पे जा चुका हूँ वो चर्च में ऐसे की वहाँ पे जो चर्च के वो थे हेड उनके डेड बॉडी हर दस साल में निकाली जाती है लास्ट टाइम दो हज़ार टू थाउजेंट दो हज़ार उन्नीस में निकाली थी हाँ दो हज़ार उन्नीस में निकाली गई थी हर दस साल में एक बार उनकी बॉडी निकाली जाती है उनकी बॉडी को ऐसे रखा गया दवाइयां को उसमें की अभी भी वो रहे बट हालांकि वो मर चुके हैं बट उनकी बॉडी रखी गई है तो ऐसे दर्शन वगैरह के लिए निकालते हैं लोग उसके अलावा मैं जा चुका हूँ प्रयागराज हमारा यू पी प्रयागराज बहुत ही प्यारा है वहाँ पे मुझे प्रयागराज में मुझे कृपालुजी महाराज का एक भक्ति धाम मंदिर है वो बहुत प्यार पसंद आया है हालांकि मुझे ऐसे मुझे दो ही जगह बहुत पसंद आती है पहले जो नेचर के करीब और दूसरी भगवान वाली भक्ति वाली और मंदिर वगैरह बहुत प्यारे मेरे को लगाते हैं वो प्रयागराज की मुझे यह सारी चीज अच्छी लगती प्रयागराज में गंगा जी वहाँ पर गंगा जी में नहाओ मस्त शांति से बैठे रहो संगम में नहाओ वहाँ पे और भी अच्छी अच्छी सी चीज़ें होती हैं करने के लिए वहाँ पे वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं हालाँकि इसे प्रयागराज कि जो सिटी इसका जो नाम है ऐसे अलग अलग एरिया का नाम है सिमिलरली हमारे जबलपुर में मध्य प्रदेश में भी सेम सेम नाम है जैसे वहाँ भी सिविल लाइन है हमारे यहाँ भी सिविल लाइन है वहाँ भी सदर है हमारे यहाँ भी सदर मार्किट है काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सेम है और मुझे बहुत प्यारा लगा प्रयागराज इसके अलावा में इंदौर जा चुका हूँ इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का है तो क्लिनिस्ट सिटी माना जाता है इंदौर हमारा तो इंदौर कि तो पहली मुझे वहाँ कि साफ़ सफाई कि बहुत प्यारी लगी वहाँ कि यातायात के नियम बहुत अच्छे लगे मुझे वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं इंदौर के और इंदौर में एक जगह है राजवाड़ा मर्केट वो मार्किट पूरा रात भर खुला रहता है तो वो मार्किट में घुमा हूँ लिटरिली मुझे वो मार्किट घूमने घामने में बहुत पसंद आया मुझे वो और वहाँ कि इंदौर कि यही सारी चीज़ें अच्छी है कि खाना आपका वहां बहुत बेस्ट है इंदौर में इंदौर के पास ही हमारा उज्जैन है महाकाल की नगरी तो उज्जैन भी मैं जा चुका हूँ उज्जैन में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पीस है आप जाएंगे तो आपका बिलकुल मन नहीं होगा वहाँ से आने का तो काफ़ी सारी जगह में जा चुका हूँ तो ये मेरी कुछ ऐसी गिनी चुनी जगह हैं तो मुझे जो जगह ऐसे मन पसंद जगह है तो तो मेरे को सिर्फ ऐसे तीन जगह बहुत प्यारी लगती हैं एक जो ऐसे नेचर के करीब हो जो हमें प्रकृति से जोड़ती हो हमारी जड़ों को हमसे अलग न होने दें दूसरी